पंज चार दो ज्हार त्रैऽ पंज त्रैऽ दो ज्हार चार पंज चार दो ज्हार छे चार छे दो ज्हार इक ठाई त्रैऽ दो ज्हार त्रेई